बांद्राय स्क्रिन नायनायनि जाहोनाव गथ'फ्रा दानिया गेलेलिया होनना आं सानो आथिखाल गथफोरा मबाइल टिभि बायदिसिना गेलेनाय नायो बेयावहाय बेनि थाखायनो गोदोनि दोरोंआरि गेलेनायफोरखौ दानि गथ'फोरा गेलेनो रोंला होननानै आं सानो बेनिखायनो बोसोराव खेबसे दोरोंआरि गेलेनायनि मोनसे हाबाफारि लानांगौ होननानै आं सानो आरो बे दोरोंआरि गेलेनाया गेलेनायावहाय बान्था होनाय बायदिसिना खालामनांगौ अब्लासो गथ'फोरा बांसिन गेलेनो थुलुंगा मोनगोन